گوتم بدھ نگر میں اہم تفریحی سرگرمیاں اور بہت سارے باغات ہیں اور کھیلوں کے سہولیات ہیں ٹھیٹر ہیں اور سنیما گھر بھی ہیں اور ان کے لیے میدان بھی ہیں جس میں مفت میں بھی کام جاتے ہیں لوگ اور اس میں گریٹر نوئیڈا بھی ہے اور اس میں کچھ پارکوں میں پیسے بھی لگتے ہیں لیکن کم پیسے لگتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں اور اس میں بڑا بہترین سا محسوس ہوتا ہے پارک میں اور اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر لوگ صبح صبح پارک میں ورزش کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ پارک جو ہے ورزش کے لیے فری رہتی ہے صبح میں صبح نو بجے تک کوئی بھی پارک میں جائیں آپ کو پیسے نہیں لگیں گے جس میں بڑا اچھا خوشنما منظر ہوتا ہے صبح صبح سارے لوگ ورزش کے لیے دوڑتے ہیں بڑے بوڑھے بزرگ اور اس میں یوگا کا خاص نظم کر دیا گیا ہے آج کل تو